आं आं सांगा हॅलो हया आसा ट्रक आसा बशीस आसा आं खंय साकून हाडपा ती

आं तुमचें एड्रेस सांगा मीन तुमी खंय ना मेन आं मॅसेज कर पूण आतां खंय सान हाडपा ती खंयचा बिचार आं थंय सगळें हाडपाची केन्ना ते आं कितले एकू ट्रक

हय आनी पेमेंट टॅन थावजंड दी पळयता मागीर

आनी आनी तुमकां आनी बस आनी हे व्हेहकल्स अवेलेबल आसा तुमी तें जाल्यार सांगा तुमी हय ऑन टायम

आनी तुमी दुसऱ्या बी सांगपा शकता आमचे सगळे आसा वेहीकल

आं आं बरें